क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दावलाबारि जायगायाव दै बारनो थाखाय बा लामा बारनो थाखाय हाखर बारनो मोजां ब्रिज गैया जानानै दङ बेनि थाखायनो मोगा मोगि जानांनानै दङ सरासनस्रायै बे जेंनाफ्रा जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो जोङो जेरै गिदिर गोलाव मानसिनाव गिदित गोलाव दैदेनग्राफोरनि मानसिनाव जोङो जोङो मदद बिहैयो जेरै एमएलए एमसिएलए फोरनाव जोङो थांनानै बुङो जों एप्लिकेशन बा दोरकास्त लिरो जोङो बे जोंनि जायगायाव दालांनि खहा जों दैबाना जायोबा जों दालां बारनो गोब्राब जायो जों जों बे दालांखौ बे लामाखौ बारनो हाया जायो दैबाना जानाय बोथोराव जों बेबायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो जों बिसोरनि बिसोरनाव गिदिर गोलाव मानसिफोरनाव जों मदद बिफैयो बेबायदिनो बिसोरनाव जों मदद बिफैयो बिदिनो जोङो बेखौ मोजां खालामजानो लुगैयो बे दावलाबारि गामिनि गामिनि दालां बा ब्रिज खौ जों नोंथांमोननिसिम बेखौनो मदद खालामजानो लुगैयो जों